ہندوستان میں اُردو زبان کا مستقبل بہت تابناک ہے جس طرح سے این سی پی یُو ایل یعنی قومی کونسل برائے فروغ اُردو زبان اور مختلف ریاست ہے ہندوستان کی اُردو اکیڈمیاں اور دوسرے پراویٹ ادارے جیسے ریختہ فاؤنڈیشن سرگرمِ عمل ہیں اِس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُردو زبان کا مستقبل بہت ہی تابناک ہے اور اُس کی فروغ کے لئے سبھی ادارے حتی المقدور صحیح صحیح کر رہے ہیں کہ جو اُردو پڑھنا چاہتے ہیں اُن کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں کتابوں اور مخطوطات کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے دوسری بہت سارے آن لائن ویب سائٹ ہیں جس کے ذریعے سے اُردو شاعری اور نثر کو محفوظ کر دیا گیا ہے